अहाँ अहाँके नर्सरीमे कोन कोन गाछ अइ ओ हमरा लाल गुलाब चाही हमरा मोन होइए जे हमरा आओर होइ छै ने

हमरा अच्छा अच्छा ओ अच्छा हमरा से ओतेक गाछ नहि लगबैके अइ हमरा चाही आम्रपाली रेट कहू ने अहाँ अच्छा हँ

ठीके छै नया नया किछु नहि होइए नहि ओ आओर अहाँ सब फूलो पत्तीके गाछ राखै छी

अच्छा